جی نہیں میرے پاس کوئی پالتو جانور نہیں ہے میں پالتو جانور رکھنا اس لیے پسند نہیں کرتا کیوںکہ اکثر ان کے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بلی کتوں میں بھی ریبیز کی بیماریاں آ رہی ہیں لہٰذا وہ باہر کے گن گندے اپنے پیر وغیرہ لے کر بستر وغیرہ پر چڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ رہی بات بکرا بکری کی لہٰذا ان سے گھر میں اکثر بدبو اور بس جاتے ہیں جس کے کارن آنے والے حضرات گھر میں کراہیت محسوس کرتے ہیں اور کافی الجھن محسوس کرتے ہیں بکروں کا پالنا یا کسی اور جانور کا پالنا بے حد ہی نقصان دہ ہے کیوںکہ اکثر کچھ الرجیز جانوروں میں میں آ رہی ہیں